जेह्डियां कामन सोशल कल्चरल प्रैकि्टसां न रियासी दे बिच जि'यां कि रामनौमी लाई लैओ इस च केह् होंदा कि डीसी मैडम औंदी ते बच्चे गी बठाहियै खलांदी मठाइयां सारें गी बंडदी जेह्डे़ बच्चे गरीब न उ'नें गी कपडे़ दिंदी दिंदे ते जि'यां हून दिक्खी लैओ गणेश चतुर्थी दे पैह्ले सत अट्ठ दिन दस दिन जां बारां दिन जि'यां लेई लैओ तुस एह्दे बिच जां पैह्लें डिसकशन होई होनी कि गणेश दे बारे बिच कि उं'दी मूर्ती स्थापित कीती फ्ही जेल्लै इं'दी पूजा होनी ऐ ओह्दे बिच डांस होंदे डांस होई गेआ सिंगिग होई गेआ इं'दी जेह्ड़ा बिसर्जन करी ओड़ना बडी धूम धाम कन्नै फ्ही इत्थै रियासी च डांस बी होंदे सिंगग होंदियां ओह्दे बाद आर्ट एंड क्राफ्ट होंदा

कल्चरल प्रैकटिस बिच औंदियां